बर'फोरनि ओंख्रिया जाबाय अनलाजों दावजों बिखौहाय बर'फोरा गुबुन रोखोमै संनानै जायो जे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेफोरखौहाय संनानै जानो रोङा बर'फोरनि ओंख्रिया नारजि अमा सबायजों साम'जों बेफोरबायदि बर'फ्रा संनानै जायो जे गुबुन मानसिफ्रा गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बांसिन संनानै जानायखौ नुनो मोना जोंनि बर' हारियाव बांसिन अनलाजों दावजों बायदि मैगंफोरखौहाय संनानै जायो अनलाजों दावजों ओंख्रिखौ हाय बर'नि हाथासुनि हाबायाव होनाय जायो बर'फ्रा हाथासुनि हाबा खुङोब्ला अनलाजों दावजों अनलाजों दावजों नङाबानो हाबायानो जाया बेफोर बायदि जोंनि गोदोनिफ्रायनो नेम खान्थि बर'फ्रा दङ जे अनला ओंख्रियाव हालदै होयै ओरैनो थाव आरि होनानै संनानै जानाय जायो बर'फ्रा बांसिन बायह्रायाव मोननाय जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ बांसिन बायनाय मिथिंगानिफोरखौ हाय खानानै जायो नार्जिफोरखौबो जेरै बर'फ्रा अमाजों संनानै जायो बेफोर बायदि गुबुन हारियाव हाय बेफोर बायदि जानायखौ बांसिन नुनो मोना बर'फोरा बांसिन अनलाजों दावजों सबाय साम' नार्जि अमा बेफोर बायदि जानायखौ नुयो नाथाय गुबुन हारियाव बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोननाय जाया बर'फोरा हाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर बायदि ओंख्रिखौ जाबोयो बियो मोनसे बर' हारिनि ओंख्रि गुबुन हारिफोर बायदि बेफोरबायदि ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ नुवा बिसोरो संनोबो रोंखाया जोंनि बर'फ्रा जेरैबायदि संनानै जायो बिसोर बे बायदि बिसोर ओंख्रिखौ संनानै जानो रोङा जेरै जोंहा नार्जिखौ हाय संनानै साग्लिनानै अमाजों जायो गुबुन हारिया बेफोर बायदि संनानै जाया